ہلو جی سر میرا نام کاشف جمال ہے کیا میری کال ایس بی آئی بینک میں لگی جی سر میرا اکاؤنٹ ہے بارہ سال سے ایس بی آئی کا اور میری جو ہے کافی ساری ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جس میں میں نے کوئی یوز نہیں کرا ہے اور پیسے ڈیٹکٹ ہو رہے ہیں اکاؤنٹ سے جو مجھے سمجھ نہیں آر ہاہے کہ کون کٹ کر رہا ہے کس بات کے چارجز لگ رہے ہیں اور میرے اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے جا کہاں رہے ہیں اور اگر آپ کے اسٹیٹمنٹ وغیرہ نکالنا چاہو گے تو اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی نہیں نکل رہے مجھے یہ اکاؤنٹ جو ہے سر کلوز کرانا ہے

نہیں سر میں جو ہوں آپ کی سروسز سے جو ہے خوش نہیں ہوں بہت ساری غلطیاں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہیں کہ اتنی اتنا بڑا بینک ہونے کے باوجود بھی اتنی زیادہ غلطیاں کیسے ہوتی ہیں میں میں اگر یوز کر رہا ہوں اپنے اکاؤنٹ میں سے کچھ پیسے تو سمجھ میں آتا ہے جب میں نے کچھ یوز نہیں کرا اور جبکہ میرا فری والا اکاؤنٹ ہے تو اس پہ بھی اتنا زیادہ چارجز نہیں لگنا چاہئے نہیں سر مجھے بند ہی کرانا ہے یہ اکاؤنٹ

الٹا بتائیے ٹھیک ہے سر میں کل آتا ہوں اوکے اوکے